पहले जैसे जब हम लोग सब लोग छोटे थे हमारे पापा जी थे पापा जी या जब पिछले लोग जो पहले के लोग थे उनका क्या था जब वो लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग छोटे छोटे थे तो दीपक जलाया जाता था लालटेन जला कर के ये पाटी होती थी खड़िया का हम लोग बनाते थे कोयले का बनाते थे एक लकड़ी की वो बनाते थे कलम उसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे अब क्या है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी है अपने यहाँ कि अब तो जो है लोग देखो जैसे उसके बाद में पेन चले पेंसिल पेन रबड़ उसमें सब होने लगा अब क्या है इसमें सिस्टम टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते सिस्टम ये आ गया है कि लाइट हो गई आदमी को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं लाइट अपना जलाया अपना पढ़ाई लिखाई किया टेक्नोलॉजी है और ऐसा सिस्टम ये है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है इस समय कि जैसे हम लोग पहले पढ़ाई करने करते थे तो पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं हो पाती थी अब लाइट है तो दिन में चाहा तो दिन में पढ़ लिया रात चाहा तो रात में पढ़ लिया अब पढ़ाई करने में आदमी को कोई दिक्कत जो इतनी नहीं हो रही कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा आदमी को सिस्टम ये होता था कि पहले जो लोग पढ़ाई करते थे वैसे पाटी होती थी कलम होता था ये करके जब उसपे पढ़ाई करते थे सिलेट आई सिलेट पे लोग पढ़ाई करने लगे अब सिस्टम है कापी पेन से बच्चे जो है वो पढ़ाई करते थे ठीक है और पहले हिन्दी संस्कत की ही पढ़ाई कराई जाती थी अब तो इंग्लिश और कई भाषाएं हैं जो पढ़ाई जाती हैं बच्चों को सब सिस्टम टेक्नोलॉजी का ही है और अब उसके बाद में ये देखिए कि अब जो है विज्ञान जो टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम है कि अब लोग जैसे मोबाइल पर बहुत लोग पढ़ाई करते हैं बहुत लोग लैपटॉप है मोबाइल से है और हर चीज़ से पढ़ाई लिखाई करते हैं पहले तो केवल दीपक जला कर के हम लोग जब भी जैसे भी होती थी लालटेन होती थी उसी में हम लोग पढ़ाई किया करते थे अंधेरा हो गया पढ़ाई बंद लाइट तो आती नहीं थी गाँव में अब क्या है अब तो देहात हो या शहर हो लाइट की हर जगह सुविधा उपलब्ध है आदमी अपने हिसाब से अब पढ़ाई कर रहा है पहले तो इतनी इतनी सुविधा नहीं थी इसीलिए आदमी जो है गाँव का गाँव में ही रहता था अब अब बढ़िया लाइट की सुविधा उपलब्ध है पढ़ाई करने के लिए और जो ना टेक्नोलॉजी के पहले जो है अब पढ़ाई कर लिए मोबाइल है जैसे लैपटॉप है ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब सुविधा मिल मिल गई है आदमी को पढ़ाई करने के लिए सिस्टम ये होता था कि पहले जो पुराने ज़माने में सिस्टम पढ़ाई भी नहीं बढ़िया से हुई या कोई भी काम है अच्छा नहीं हो सकता था अब जो टेक्नोलॉजी के वजह से अब जो है पढ़ाई लिखाई और हर काम सुविधाजनक हो हो गया है अब कम्प्यूटर चल रहे हैं जैसे कम्प्यूटर पे हर सारे सवाल सवाल जवाब और जितना भी है पढ़ाई बच्चे कर लेते हैं ठीक है और पहले जो है कोई कम्प्यूटर मोबाइल या कुछ कुछ तो था नहीं जिसपे आदमी पढ़ाई करे या कोई सिस्टम हो तो उस हिसाब से अब बढ़िया सिस्टम है अब बढ़िया जो है लोग पढ़ाई करेंगे और ये अच्छा है हम लोगों के समय पर कोई सुविधा नहीं थी जो हम लोग पढ़ाई करते बढ़िया से अब जो बच्चे तैयार होंगे जो जिनका उनका जो भविष्य होगा जो वो अच्छा होगा बढ़िया पढ़ाई करेंगे वो अच्छा अपना भविष्य बनाएंगे पहले जो है वो सुविधा नहीं थी अब हर सरकारें हैं या टेक्नोलॉजी के सिस्टम से बढ़िया सुविधा हो रही है आदमी को पढ़ाई करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी विज्ञान के जैसे जैसे बात करने के लिए मोबाइल और मोबाइल पर पढ़ाई भी बच्चे लोग किया करते हैं अपना लैपटॉप जिस लैपटॉप ले लिए लैपटॉप पर पढ़ाई करते कम्प्यूटर हुआ कम्प्यूटर पे पढ़ाई कर लेते हैं ने जो कुछ भी है जितना भी वो अपना पढ़ाई किया करते हैं कोई आदमी को उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती है सिस्टम ये होता था कि पहले जो है इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध थी अब आदमी के पास इतनी सुविधा उपलब्ध है कि बढ़िया पढ़ाई आदमी कर सकता है अब कोई दिक्कत उस हिसाब से नहीं होती है कि मतलब पढ़ाई करने में कोई दिक्कत हो लाइट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम्प्यूटर है लैपटॉप है मोबाइल है जितने भी चीज़ें हैं अब आराम से पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत आदमी को नहीं होती है अगर पढ़ाई करना चाहे तो सारी सुविधा अब जो है उपलब्ध है हो सकती है अगर पैसा लगाया जाए इंतेज़ाम किया जाए तो सब सुविधा जितनी भी है उपलब्ध हो सकती है अपने अब हमारे हिसाब से पढ़ाई करना या के लिए लाइट है अब आदमी को इतनी दिक्कत नहीं होती है किसी चीज़ के लिए पहले जो है बहुत सारी दिक्कतें थी गाँव में तो अधिक दिक्कतें थी शहर में भी दिक्कतें थीं इतनी सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं थी अब जो है इस समय कोई भी दिकक्त आदमी पर नहीं पड़ रही आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी है इतना कर